گاؤں میں خراب ایمبولینس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں اور آتی بھی ہیں لوگوں کو جو بھی جب بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو یا تو دوسروں کے ذریعے یا کہیں کسی کی مدد مانگنے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے یا گاؤں میں ڈاکٹرس کی کمی ہوتی ہے یا ایمبولینس نہیں ہونے کی وجہ سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں لوگ ایسے ہی جیسے نہیں جانے کے کارن مر بھی سکتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے بیماری بڑھ جاتی ہے یا بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو سڑکوں پہ جیسے بھی وہ کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن ایمبولینس کو ایک دم سے نہیں بلا پاتے کیونکہ ایمبولینس تو خراب ہے اگر ایمبولینس صحیح ہو جائیں گی تو اتنی پریشانی نہیں ہو پائے گی جیسے یہاں شہر میں اویلیبل ہوتی ہیں ایمبولینس وہاں گاؤں میں نہیں ہو پاتی ہیں گاؤں میں ایک ایک یا دو ہوتی ہوں گی ایمبولینس اور وہ بھی اگر نہیں ملے ان کی بھی فیسیلٹی جو ختم ہو جائے وہ بھی خراب ہو جائے تو پھر کتنی پریشانی ہوگی یہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اور یہ گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں ذرا کہ اپنے دماغ سے یا فون سے یا سوشل میڈیا سے یا کسی سے بھی ہیلپ مانگ سکیں فون زیادہ اسماٹ فون بھی نہیں ہوتے ہیں ان شاید ان لوگوں کے پاس تو وہ اس طرح کی کوئی بھی مدد کسی سے ایک دم سے لے نہیں سکتے ہیں کسی یہ ایک دوسرے کی ہی مدد کرتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ آپس میں محلے والے ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن ایمبولینس کی وجہ سے پریشان ہی رہتے ہیں اگر ایمبولینس کی فیسیلٹی اچھی ہو جائے تو شاید ان لوگوں کو اس طرح سے پریشانی نہ ہوں ایک دم سے اگر کوئی بہت زیادہ بیمار پڑ جائے کسی کی بہت زیادہ سیریس کنڈیشن ہو جائے تو اس کو لے کے جانا ایک دم سے اس کو فیسلٹی دینا ایک دم سے اس کا علاج کرنا ٹریٹمنٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹرس نہیں جا پاتے ہیں ان کے گھر تک کیا پتا ان کے پاس وہ سر وہ نہ ہوں یہ جو کنونس ہوتی ہے کنونس کی بھی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ جو سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہوتی گانوں کی گاؤں وغیرہ کی گاؤں کی جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ اوبڑ کھابڑ ہوتی ہیں ریتیلی ہوتی ہیں جو بھی ہوتا ہے یا برساتوں میں پریشانی ہو جاتی ہے کیچڑ ہو جاتی ہے جانا مشکل ہو جاتا ہے راستوں میں پانی بھر جاتا ہے یہاں شہروں کی طرح سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ تو اسی لیے ایمبولینس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایمبولینس میں ڈال کر کسی بھی پیشینٹ کو کہیں بھی پہنچایا جا سکے اس لیے یہ بہت ضروری ہے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس کی ایمبولینس کی